नैजि सेप्तेम्बर नै रोजा नैजिथाम नैजिदाइन जानुवारि नै रोजा नैजिथाम नैजिबा फेब्रुवारि नैरोजा बा से जानुवारि नै नैरोजा नैजि नै जानुवारि नैरोजा जिगु